हम सिलाई करते हैं फिर भी कोशिश करते हैं सिलाई करने के लिए सिलाई सीख गए हैं और सिलाई करके पहनती है पेटीकोट सिलते हैं ब्लाउज़ सिलते हैं उसके बाद बच्चा बुतरू को सिलाई करके पहनाती हूँ और सूट सलवार प्लाज़ो ये सब बनाते हैं और पहनाते हैं उसके बाद अगर अगल बगल बोलती है सिलने के लिए तो सोचते हैं कि जो सिल देंगे तो कुछ रुपैया आ जाएगा लेकिन मुझे सिलाई करने का इरादा नहीं होता है फिर भी कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा उसके बाद अगल बगल को बोलती है सिलने के लिए तो ब्लाउज़ सिल देते हैं पेटीकोट सिल देते हैं प्लाज़ो सिल देते हैं सूट सिल देते हैं तो सिला कर दे देते हैं जो कुछ भी रुपैया दे देती है ले लेते हैं उसी सो कुछ कुछ हो जाता है लेकिन सिलाई करने का मन नहीं करता है अभी सिलाई तो उतना नहीं सीख सके लेकिन सिलाई अभी सीख रहे हैं बहुत कुछ बनाने के लिए बनाते तो बहुत कुछ बन जाता लेकिन अभी पूरा नहीं सिल सके उसके बाद बच्चा बुतरू को सिल देते हैं पहनाते हैं कभी कभी कोई कोई लोग बोलते हैं कि सिल दीजिए सिल दीजिए तो कभी कभी लोग को सिल देते हैं लेकिन बहुत मेहनत लगता है सिलने में कुछ कुछ रुपैया हो जाता है कभी कभी लोग भी को भी सिल देते हैं ब्लाउज़ पेटीकोट प्लाज़ो ये सब सूट ये सब सिल देते हैं मेरी मम्मी सिखाई थी हम धीरे धीरे उतना फिनिशिंग नहीं हुए पाए हैं सीखने के लिए लेकिन कुछ कुछ सिल लेते हैं इतना चीज़ पेटीकोट सूट सलवार प्लाज़ो ये सब सिल लेते हैं और दूसरे को भी सिल देते हैं चाहते हैं कुछ कुछ सिल दें लेकिन मुझे मन नहीं लगता है सिलने में उतना फिर भी सिल देते हैं बाल बुतरू है उसको भी सिल कर पहनाते हैं लेकिन सिलने में बहुत मेहनत होता है अभी तो पूरा नहीं सीख पाए हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि सिलने के लिए सीखें और मेरी मम्मी सिखाती है सिलने के लिए हम सीखते हैं कोशिश कर रहे हैं सीखने के लिए चाहते हैं की सीख जाएंगे तो कुछ कुछ रुपैया आएगा इसलिए कोशिश करते हैं सिलने के लिए और आगे सिलते सिलते बढ़ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो रुपैया होबे करेगा ऐसा बात नहीं है कि जो नहीं होगा लेकिन सिलाई करने में बहुत भीड़ है अभी तो पूरा नहीं सीखे हैं बनाने के लिए चाहेंगे तो बहुत कुछ बन जाएगा सब चीज़ सी होता है सीखेंगे तो लेकिन मुझे मन नहीं लगता है सिलने में कुछ कुछ सिल लेते हैं अभी